हेलो एक्चुअली क्या है कि की छै कि ने हमर ने आबे तऽ नहि सकबो लेकिन हम बोलय रहिए कि ई सप्ताहमे टेस्ट लए लेतियै रहय तऽ अच्छा रहतियै बच्चा भी

हँ जेतना छोटका बच्चा छलय ने जेतना छोटका बच्चा छलय ओकरा हम एडिशन सब सभे जोड़ घटाव गुणा भाग आओर एल सी एम सब सिखा देलउ खाली टेस्ट लेना छै टेस्ट कऽहमे भेजि देलिहो तऽ क्वेश्चन अपन बच्चा सभकेँ टेस्ट ले लिहो आखिर देखबय नऽकोन बच्चा केतना सिखय छै नइ सिखय छै आ जे बच्चा देखबै कि विक छै जे नहि सिखलो छै ओकर कारण बोलबै ओकरा घरमे ध्यान दै लए होमवर्क दै छियै तऽ होमवर्के पुरा करै छै केओ होमवर्क चेक आबय तऽ नहि सकबो लेकिन जाकऽ इतना तक काम करी दिहो

हमरा सनि तऽ पढ़ाय दै छियै घर मे पढ़यमे ध्यान नहि देतै तऽ की हेतै हुँ तऽ ओहि टेस्ट लेना छै टेस्ट के जे रिजल्ट एतै ओ पैरेन्ट्स के भी बोलना छै जेकर रिजल्ट खराब रहतै ओ पैरेंट्स से पहिले बात करबै कि देखै छियै ने बच्चा के माहौल दै लए आ ध्यान दै लए आ हमरा सनिके ओकरा पर जादा से जादा ध्यान दै के

एक काम करै छी बच्चाके छाॅंटिके दू बैच बना दै छी जे विक रहतै ओकरा अलगसँ अलग करि दै छी आ जे थोड़ा अच्छा बच्चा छै ओकरा अलग करि दै छी हिन्दी हिन्दी पढ़ा देलहो रह तु हिन्दी कम्प्लीट भए गेलै सिलेबस अब एकरा साथ साथ हमरा कुछ नया स्टार्ट करि सकै पढ़ाईके साथ साथ बच्चाके एक्स्ट्रा एक्टिविटी मे भी इन्वॉल्व करय पड़तै हमरा सब बैसि के प्लान करि लै छी एक बार बच्चा सबके पेन्टिंग डिजाइनिंग आर्ट एन्ड क्राफ्ट आबै छौ ने आर्ट एन्ड क्राफ्ट आबै छौ नहि अगर आर्ट एन्ड क्राफ्ट वाला चीज सम्भाली लेबऽ तऽ हम बच्चा सबके स्टोरी टेलिंग सिखेबै कैसे दस लोगमे बोलना छै स्टेज पर कैसे बोलना छै ई सब चीज बच्चा सबके सिखेबै तबे ने बच्चा सबकेँ सर्वांगीण विकास हेतै हर तरहसँ

पेन्टिंग वेन्टिंग सिखा देबै ठीक छौ तब आबीके बात करै छिऔ मिली कऽ बात करै छिऔ टेस्ट वेस्ट लए लियो ठीक छै